चिरां जिल्लायाव गोदोनिफ्राय दासिमाव थांलाय फैलाय हान्था मेलाया गोबां सोलायबोबाय मानोना गोदोनि दिनाव बांद्राय गारि मटर गैयामोन थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय सुबिदाया मोजां नङामोन आरो लामाफोराबो मोजां नङामोन अबावबा थांनोबा गोबाव सम नांगौमोन टाइम बाइ टाइमसो खारोमोन बासफोराबो नाथाय दानि जुगाव बयहाबो गारि मटर थानायलाय बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनांगौ जाला नाथाय गोदोनि दिनाव थांलाय फैलायाव गोबां जेंना नुजाथियोमोन गावबागाव गारि मटर गैयैनि जाहोन आरो बांद्राय गारि मटर गैयैनि थाखाय बासफोर उइंगारफोर नाथाय दानि जुगाव बेफोर गासिबो मोनजोब्बाय थांलाय फैलायाबो मोजां जाबाय कलेज स्कुलफ्राव थांनोबाबो ससे लामानि थाखायबाबो जं इ रिक्सा अट'फोर मोन्नो हायो आरो गाबागाव साइखेल स्कुटिफोर थाजोबखाबाय गावबागाव न' न'नो गारि मटर बांसिन जाबाय आरो लामा सामायाबो मोजां जाबाय बिनि थाखाय गारि मटरफोरनि जेबो जिंगा सिनांगौ गैला गारि मटरफ्राबो मेरला जानायनि थाखाय थांनाय फैनायाव खस्थ' जाला गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो खस्थ' जाला जोंनि ओरै बेंटल ओनसोलाव ट्रेन स्टेसन गैया बिनि थाखायनो ट्रेनखौ जों बासुगावसिम थांनो हायो बासुगावआव थांनानै गाखोनानै गुवाहाटिसिम थांलाय फैलायनि थाखाय जेबो सिन्था गैया थांलाय फैलायाव खस्थ' गैला गोबां गारि मटर मेरला मोननायनि थाखाय जों स्कुलफोरावबो गावबागाव गारि मटर थानायखाय खस्थ' जाला थांलाय फैलाय खालामनो अबावबा थांब्र'बनो फैब्र'बनोबाबो जों दसेनो गारि मटरखौ मोन्नो हाबाय गोबां गारि मटर थानायनि थाखाय लेंहरब्र'बबानो मोनो आरो लामाफोराबो मोजां जाखाबाय बेनिखायनो दा गोदोनिजों दानिजों नायोबा गोबां सोलायनाय नुयो चिरां ओनसोलाव थांलाय फैलाय गारि मटरफोरा सिगांनिफ्राय गोबां साबसिन जाबाय